मिगी लगदा जेह्ड़ा डोगरी लैंग्वेज ऐ उसी हिंदुस्तान दे जेह्ड़े बड्डे लैवल उप्पर रिप्रजैंट करना चाहि्दा जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी सिंगर होई गे डोगरी कलाकार होई ओह् जेह्ड़े साढ़ै समाज़ च केईं न केईं दबदे जा दे जेह्ड़े फारन लैंग्वेज़ ओह् ज्यादा उप्पर आ दी लोक ज्यादा अंग्रेज़ी बोलना प्रैफर करदे न कोई डोगरी ते बोला दी अज्जकल दे जमाने च कोई यूथ थ्होगा जेह्ड़ा डोगरी च गल्ल करा दा होऐआ अज्जकल दे टाईम उप्पर लोकें अज्जकल डोगरी बिलकुल मिटी गेदी जेह्ड़ा नमां ऐजुकेशन सिस्टम आई दा मीडिया आई दा जेह्ड़े एह्दे कन्नै लोक ज्यादा वैश्टनाईज्ड होई गेदे वैस्टरन चीज़ां शैल लगदियां एह् अपनी घरै दी डोगरी ऐ घरै दियां चीज़ा लोक एह्दे उप्पर बिलकुल ध्यान नी देयै दे फर्क नी पौंदा कि इत्थें केह् होआ दा डोगरी बोलदी एह् ग्राईं में नी बोलनी डोगरी बस एह् ही चला दा सारै तूं डोगरी बोलदी तूं ग्राईं ऐ अपनी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ जेह्ड़ी अपनी मदर टंग ऐ उं'दे उ'नेंगी मतलब ओह्दा कोई ध्यान श्यान नी ऐ